हैलो अंजी केह् हाल चाल ऐ खरे आं साढ़े एह् जेह्का मौसमी फ्रूट चला दा एह् सारा रक्खे दा असें स्यौ होइये ओह् अनार होइये ओह् संतरे बी हैन नाख बी हैन बग्गु गोशे बी हैन तुसें केह् लैना हा आं दिक्खो स्यौ कोई साढ़े कश इसलै सौ रपेआ किलो आह्ले बी हैन अस्सी रपेऽ किलो आह्ले बी हैन ते ओह् तुस आयो निं हट्टिया ते बाकी तुस होर बी दिक्खी लैयो ते तुसें होर कोई लैना होग तां घटाई लैगे दिक्खी लैगे की तुसें किन्ना किन्ना खरीदना कोई दस्स रपेऽ तुसेंगी घट्ट लाई ओड़गे आं शैल मिट्ठे स्यौ रक्खे दे असें बड़े शैल न कशमीरी स्यौ न साढ़े ते आयो भी आं जेह्के साढ़े बागै च होंदे जेह्के असें रक्खे दे न किश बाहरा कशमीर दा बी मंगवा दे न किश ते कोई दस्स रपेऽ मैहंगे न शैल मिट्ठे न शैल लैने होगे तां दिक्खी लैयो खरी आं खोई नी आयो तुस ते भी दिक्खी लैगे ठीक ऐ तां खरी खरी खरी